हा मां पांजी मूल भाषा सिंधी जे अलावा जेकी पुस्तक पढ़ी आहे हुन जो नालो आहे रिच डैड पूअर डैड जेकी ॾाढी ई प्रेरणादायक ऐं सुठी किताबु आहे जंहिंमें मूंखे मुंहिंजी ज़िंदगी में पेसनि जो मूल करणु ऐं पेसनि खे सही सां हुन जो इस्तेमालु करण मूंखे हुन बिक बुक ने सेखाईं